म्हाका म्हाका याद जाता त्यो हांव बऱ्योचश्यो बेश्टी सांगतलें डेटी फर्स्ट म्हाका याद जाता ती आमचो भारत स्वतंत्र जाल्ली ती ती तारीख ती डेट ती तारीख ती तारीख म्हणजे पंदरा ऑगस्ट एकुणशे सत्तेचाळीस दुसरी म्हाका याद जाता पळय ती आमचे गोवा मुक्ती दीन आमचो गोवा मुक्ती दीन जाल्लो एकुणीस डिसेंबर एकुणशे एकसश्टांत मागीर म्हाका याद जाता म्हाजो सामको आवडटो दीस म्हाजो आवडटो दीस म्हणजे म्हाजो बर्थडे म्हाजी बर्थ डेट सत्तावीस फेब्रुवारी एकुणशे एकुणणव्वद तेचे नंतर म्हाका याद जाता वर्ल्ड कप आमचें इंडियेचें वर्ल्ड कप जिखलेली ती तारीख ती तारीख ती डेट म्हणजे दोन एप्रील दोन हजार एकवीस लास्टाक म्हजो सारको मोगाची तारीख ती म्हणजे म्हाज्या मिस्टराचें म्हाज्या हजबंडाचो बर्थडे एकुणीस जून एकुणशे चवऱ्यांयशी